ویسے تو جانوروں کے ساتھ میرا رشتہ بہت اچھا ہے میرے گھر میں جتنے بھی جانور ہیں چاہے وہ گائے ہو یا بکری ہو یا مرغی یا کوئی اور جانور میں سب کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے اپنے گھر میں ایسے جانور پالنا بہت پسند ہے خود میرے گھر والے بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں میرے گھر میں ایک بکری پلی ہوئی ہے جوکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میرے گھر والے نے اس کا نام منت رکھا ہے میں اپنا خالی وقت جو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ گزارتی ہوں میں اس کے ساتھ کھیلتی بھی ہوں اور خاص طور پر جب وہ بھوکی ہوتی ہے تو اس کے چارہ کا انتظام کرتی ہوں اور جب وہ بیمار ہوتی ہے تو اس کے لیے دو دوا کا انتظام کرتی ہوں اور یہ سب کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اپنی منت کے ساتھ خوب کھیلتی بھی ہوں اور میرے گھر میں جو لوگ بھی رہتے ہیں سب لوگ منت سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کے لیے ہر طرح کے انتظامات کی کوشش کرتے ہیں اور اگر منت کہیں ادھر ادھر چلی جاتی ہے تو ہم سب گھر والے اس کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کو گھر لے جا لے کر آ جاتے ہیں